دلہی کے تعلیمی شعبے میں حالیہ برسوں میں کئی اہم رجحانات اور تبدیلیاں دیکھنے کو ملی ہیں ان میں سے کچھ اہم رجحانات اور تبدیلیاں جن کو میں ذکر کروں گا سب سے پہلی جو بات اس پہ آتی ہے کہ تعلیمی انفراسٹکچر میں بہتری دلہی حکومت نے سرکاری اسکولوں کی عمارتوں اور کلاس رومس کی حالت بہتر بنانے کے لیے کافی سرمایہ کاری کی ہے نئی عمارتیں کلاس رومس اور کھیل کے میدان بنائے گئے ہیں اور جو دوسری بات ہے ٹیچرس کی تربیت اساتذہ کی تربیت پر زور دیا جا رہا ہے تاکہ وہ جدید تعلیم کے تقاضوں کو پورا کر سکیں اس کے لیے مختلف تربیتی پروگرام اور ورک شاپ منعقد کیے جا رہے ہیں تیسری جو بات اس سلسلے میں آتی ہے خود مختار تعلیمی ادارے دلہی کے اسکولوں کو زیادہ خود مختاری دی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنی تعلیمی ماحول کو بہتر بنا سکے اور طلبہ کی ضروریات کے مطابق تعلیم فراہم کر سکیں چوتھی جو بات اس سلسلے میں ذکر کرنی چاہیے کہ خود مختار اسکول گورننگ باڈیز اسکول میں گورننگ باڈیز بنائی جا رہی ہیں جو اساتذہ والدین اور مقامی کمیونٹی کے ممبروں پر مشتمل ہوتی ہیں تاکہ اسکول کی کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکے ٹیکنالوجی کا استعمال ڈیجیٹل تعلیم کو فروغ دیا جا رہا ہے اسماٹ کلاس رومس ای لرننگ پلیٹفامس اور دیگر تکنیکی سہولیات کو استعمال میں لایا جا رہا ہے تاکہ تعلیم کی کوائلٹی کو بڑھایا جا سکے کیریئر کونسلنگ طلبہ کے کیریئر گائیڈینس اور کونسلنگ کے لیے مختلف پروگرامس متعارف کرائے جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی بہتر طریقے سے کر سکیں پبلک پراویٹ پاٹنرشپ تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے پبلک پرائیویٹ پاٹنرشپ کو فروغ دیا جا رہا ہے اس سے تعلیمی نظام میں جدید طریقوں اور بہترین کو شامل کیا جا سکتا ہے نصاب میں تبدیلیاں نصاب میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں تاکہ وقت کے تقاضوں کے مطابق وہ اور طلبہ کو عملی زندگی کے لیے تیار کر سکیں اس کے بعد جو بات ذکر کرنی چاہیے کہ شمولیت سماجی شمولیت سماجی طور پر پسماندہ طبقات کے بچوں کی تعلیم تک رسائی کو بہترین بنایا جا رہا ہے اس لیے اسکالرشپ اور دیگر معاونت فراہم کی جا رہی ہے یہ رجحانات اور تبدیلیاں دلی کے تعلیمی نظام کو جدید بنانے اور طلبہ کے تعلیم کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں